एक सालमे हमरा साथ बहुत बड़ा घटना भेलै जैसेकि हमर पति जे जैसेकि बीमार होलै पटनामे भर्ती पटनामे दश पन्द्रह दिन आना जाना खाना पीना वहाँ भर्ती बहुत सारा रूपैआ लगलक मरै से जीलक भर्ती रहै जानके ऊपर पटनामे बहुत सारा पैसा लगलक तऽ बचलक बहुत बुरा हालत हो गेल रहै एक महिना लगि दौड़ते रहि गेली पैसाके हालात बहुत खराब हो गेलै हॉस्पिटलमे बहुत सारा परेशानी हमरा मन खराब हो गेल रहै ओहिमे बहुत ढेउआ लगलक एहि सालमे बीस पच्चीस हजारके एक महिना लगातार होस्पिटले दौड़ली एतना पैसा कौड़ी लगलक तब जाके चारि गो डॉक्टर इहा गेली बीमार पड़ल रही तऽ इतना बीस हजार रूपैआ लगलक तऽ ठीक होयली इतना एक सालमे हमरा साथ घटना होल रहै बहुत बुरा स्थिति हो गेल रहै